जी हाँ प्राचीन और मध्य युग में भारत के सबसे प्रसिद्ध राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण कहावतें प्रचलित हैं कि मध्य युग में राजा महाराजा एक दूसरे राजा महाराजा से युद्ध करते थे अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण युद्ध हुए जिनके कारण विभिन्न लोगों ने अपने जाने गवाईं और राजा के प्रति वफ़ादारी भी निभाई और वर्तमान में हम हमारी पुस्तकों में राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं इनमें हमें राजा महाराणा प्रताप की कहानी के बारे में जानना और सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि महाराणा प्रताप राजस्थान के एकमात्र ऐसे ने ऐसे वो राजा थे जिन्होंने कभी भी मुगल मुगलों के अधिकारता स्वीकार नहीं की अधीनता और उनके इतिहास के बारे में हमें इसलिए भी जानना अच्छा लगता है क्योंकि वो हिंदुओं के लिए और अपने कुल का नाम ऊंचा करने के लिए लड़े थे महाराणा प्रताप एकमात्र शासक थे और एकमात्र ही ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और जंगलों में रहकर घास फूस की रोटियाँ खाईं और अपने जंगलों में ही सेना को तैयार किया जिसके माध्यम से वो दोबारा युद्ध करने के लिए पवेलियन लौटे